आं बिबार बिबार बिफांफोर गायनायनि गायनो मोजां मोनो होनोब्ला बिबार फोरनि मादाव बेफोर बादिनो जायनाखि ज'बा बिबार दावदै फुल गलाब बेफोरबादिनो नारजि फुल बायदि बायदि बिबारफोरखौ आं गायनो मोजां मोनो आरो मानो होनोब्ला गलाब बिबारफोरा जेब्लानाखि गायनानै दोनो अब्ला नायनो जोबोद समायना जायो गलाब बिबारफोराहाय मानि जायखौ जों रेड र'ज होन्नानै बुंनो हायो इंग्लिशआव बियो मानि जोबोद मानसिफोरनि गोसोखौ बोनो हायो आरो गलाब बिबारा बेबायदिनो जों आरो माखासे बिबारफोरा जायनाखि नारजि फुल दावदै फुल जबा फुल बेफोरबादि बिबारफोरखौहाय जोंनि बर समाजनि जानाखि धोरोम बेफोरावहाय जोङो बाहायनो हायो दा बेफोरखौ गाइयोबा जों बाहायनो हायो बिनि थाखायनो बे बिबार माखासेफोरखौ आङो गायनो मोजां मोनो आरो आरो बेबायदिनो फिथाय फिथाय बा मैगंफोरनि खोथा बुयोब्ला जोंओ जायनाखि जाजाग्रा फिथायफोर जेरै थाइजौ खान्थाल लिसु बेफोर बादि बायदि बायदि फिथायफोराहाय गायनो मोजां मोनो आङो मानो होनोबा खान्थाल बिफांफोर गायोबा जों खान्थाल फिथायफोरा जों नि देहानि थाखाय जोबोत मोजां थायजौफोरा जों बेफोरखौ गायखांनायनि उनावहाय जोङो जानो हायो मोजाङै मोजां फ्रेस मोनजायो जायनाखि बाजार आव बायोबा जों मुलि फोर होनाय थाइजौ फिथायफोरखौ मोनजायो जों बेफोरखौ न' फोरावनो गायनानै लायो बोला माने जोंयो फ्रेस मोनजायो आरो जायनाखि विदावट मेदिसिन जों मोनजायो बेफोरनि थाखाय जोंनो देहानि थाखाय जोबोत मोजां बेफोर बादि मुलि होयै बेसादफोरखौ मोनजायो बा बेफोरबादिनो लोगोसे लिसुफोर आरो बायदि बायदि गोबां फिथायफोर दङ जायनाखि जोंनि देहानि थाखाय माखासे जोबोत मोजां मोजां बेफोर बादि फिथाइ खौ जों ओ न फोराव नों गायनानै लानानै गावनि निजा न'आव गावनो हाननानै मोनजायोब्ला जोबोत मोजां जायो बेनि थाखायनो आं बेफोर फिथाइफोरखौ गायनानै लानो बा गायनो जोबोत मोजां मोनो बिजों लोगोसे मैगंफोर बुङोब्ला जों बर'फोरा हाय जोङो मैगं बा आबाद मावनानै जाग्रा हारि जों बेनि थाखायनो जों मैगंफोरा जोंनि साफ्रामबो जायनाखि फोरा हाहु दं गाव गावनि बारियावनो निजा हालौनानै मैगं गायनाय जों हा गोदोनिफ्रायनो बे हुदा आ दंबोयो बेनिखायनो जों बारिफोराव गोबां रोखोमनि मैगं गाययो बा दैज्लां बोथोराव जों दैज्लांआव जों मामा मैगं फिथायफोर मोनो मैगंफोर मोनो बेफोरखौ जों दैलां बोथोराव गाययो आरो मेसें बोथोराव जाजा फिथाइ बा मैगंफोरखौ जों ओ मोनो बेफोर बायदि बोथोरनि आबादखौ जों बोथोरावनो मावनानै जानाय जों हा गोदोनिफ्रायनो हुदा दङ बेनि थाखायनो आं बो माने जायनाखि जों हा दङ बे एसे आवनो मैगंफोर गायो जेरै जोङो दैज्लां बोथोरनि होनोब्ला मैथा फोरला जिंखा सबाय बिमा गोबां बेफोर बादिनो मैगं फोर गाययो आरो जायखौ जों ओ गावनि आखायजोंनो खुदगानानै खानानै बिफांनिफ्राय खानानै जोङो जानो हायो बेफोरबो जों आजि खालि दानि जुगावहाय मानि गोबां मेदिसिन जों होनाय जों बाजारफोराव बायनानै जानांगौ जायो बाजारफोरनि मैगंफोरा दानि जुगाव अरगानिक नंला पिअर बेनि थाखाय नोजों गाव गावनि न' आवनो निजानि गायनानै निजा गावनि देहानि थाखाय गावनि लाइफखौ सेफ खालामनो थाखाय जों बेफोरखौ गायनानै हाय जों माने गावनि देहाखौ हेलधि लाखिनो हायो बेनि थाखायनो बेफोरबादि मैगंफोरखौ गायनानै गायनोबा आं गायनो मोजां मोनो आरो बेफोर बादिनो बिफांफोरनि बिफांफोरनि सोमोन्दै बुङोब्ला जों जायनाखि बिफांफोर माखासे फिफांफोरा जोंहा गेरेमसा जायो बा जोंनो चाया सायख्लोम होयो बिफां गाययोब्ला जोंहा जोंनि जायनाखि नेचार जोंनि आर्त आं हाय सेफ जायो जों जुउथु जों हां लानो थाखाय जों नो बारनि गोनां जायो जों बारखौ बिफांनि दारै नो मोनो बेनि थाखायनो जों बिफां फोरखौ गायनांगौ बयबो आरो आं बो गायनो गायनो मोजां मोनो बिफांफोरखौ गायनाय जों लोगोसे नो जों माखासे बिफांफोरा जोंनि थाखाय जोबोत बेसेन गोसा जायनाखि बिफां जों साल सिगुन गामभारि बेफोर बायदि बायदि बिफां फोरा जों गायनाय जों लोगोसे बेफोरखौ माने दानि जुगाव हाय न' बां लुनाय बायदि बायदि गोबां खामानि न'नि खामानिजों लोगोसे बायदि फारनिसार खामानिफोराव जोङो बेफोर दंफांफोरखौ हाय जों बाहायनो हायो बेनि थाखायनो जों गोबां बिफांफोरखौ जों दानि जुगाव जों बयबो बिफां गायनांगोन आरो जों आरो आं बो बेफोरबादिनि थाखायनो बिबार फिथाय सामथाय मैगं थाइगं बा बायदि बिफाखौ आं गायनो मोजां मोनो गोबां दंफां फोरानो बेसेन गोसा जाबोनो हमदों दानि जुगाव जायनि थाखाय जों गावनि निजानि न'आव हाय बिफां गायनानै जों बेफोरनिफ्रायबो जोंओ गोबां बुसथुफोर आरजिना लानो हायो बिफांनि गेजेरजों बा दंफांनि गेजेरजोंबो आरो माखासे बिफांफोरा जोंनो जिरायनो थाखाय गोबां साया होयो जायनाखि बिफांफोरा जों ओ गरमनि दिनावहाय जों बे बिफांनि सिङाव थाना गावनि गोसोखौ गोजोन्नाय लानो हायो बेफोर बादिनो जोङो बिफांफोरखौ हाय गायनांगौ अनसायनांगौ बयबो मानोना दानि जुगाव हाय जोबोत बिफां लायफां दानस्रांनायनि थाखायनो गोबां माबायाहाय आबहावाया गाज्रि जाबोनो हमदों बेफोरनि थाखायनो जों आबहावाखौ गोगोयै लाखिनो बा जोङो मोजाङै हां बोनो लुबैदोंबा